आतां हें युटुबाचेर हांव तियात्र पळयता कोंकणी आनी जी हें पळयता नाटक पळयता आनी अशी हें कॉमेडी तें हें पळयता तेंगे टिप्स ता थो एक दोन दोन मिणटाचें आसा तें पळयता आनी एक रॅसिपी तेंगें तें हें घऱ्या अशें हें करता भाजी करता ती आनी निरपणसां कापां तें सगळें तेंगें तें कितें कितें आसा तें पळयता आनी मागी हांव घरा कडेन मागीर हांव बीन पळोवन करता तेंगेलें पळोवन आनी मागीर टिवीची प्रोग्राम पळयत मागीर तियात्र पळयत तेंगेले न्यूज पळयता कोंकणी न्यूज पळयतां त्री सिश्टी फाय तें कोंकणी प्रुडंट आनी अशे तेंगे प्रोग्राम थोडे थोडे ते पळयता हांव आनी मागीर हांव म्हाजी बेजार येतरी मागी हांव म्हाजी ते को हेजी पळयता हिंदी सिरियल पळयतां हिंदी नाल्यार मराठी पळयतां ते बीन बरें आसल्यार पळयतां हिंदी मराठी आनी मदीं ते डान्स इंडिया डान्स ते कोण ते डान्स इंडिया डान्स सुपर मॉम आनी रंग माझा वेगळा मन मनन धागा जोडतो नवा आनी अशें करून प्रोग्राम पळयतां कपील शर्मा का शो कपील शर्मा का शो पळयतां आनी कॉमीक कॉमीक तेंगे तें सिरियल पळयतां आनी मागीर बेजार येतरी हांव ब टी वी बंद करता आनी न्हिदतां